पयले केमेराचेर जे फोटो काडप जाताले ते वालोराचो आशिल्ले सगळेच फोटो बरें येताले अशे ना तातूंतलें बरेंच फेलूय जाताले आज डिजीटल जाल्यान जे फोटो येतात ते परफेक्ट येतात सारके येता व्यवस्थीत येतात पळोवपाक बरे दिसतात किंवा ते डिलीट्यूय करपा येतात परत मारपाक येतात पूण पयले जे फिल्म आशिल्ल्यान त्या फिल्माक एक लिमीट आशिल्ल्यान त्या लिमीटा प्रमाणे कितलेंच फोटो काडप जाताले आज हजारानी फोटो काडू येतात पूण त्यावेळान ते धा पंदरा वीस यें साम् तांचे एक लिमीट आशिल्लें